اردو زبان کی کئی منفرد خصوصیات ہیں جو اسے دیگر زبانوں سے ممتاز کرتی ہے ان میں سے چند خصوصیات مجھے بہت دلچسپ لگتی ہیں شیریں لہجہ اردو کو شیریں یعنی میٹھی زبان کہا جاتا ہے اس کا لہجہ اور الفاظ کی نرمی اور مٹھاس دلوں کو موہ لیتی ہے محبت اور احترام کی زبان سمجھی جاتی ہے وسعت الفاظ اردو میں الفاظ کا وسیع ذخیرہ موجود ہے فارسی عربی ترکی اور سنسکرت جیسے مختلف زبانوں کے الفاظ اردو میں شامل ہیں جس کی وجہ سے یہ زبان بڑی رنگین اور متنوع ہے ادبی ذخیرہ اردو کا ادبی ورثہ بے بےحد قیمتی ہے غزل نظم قصیدہ اور ناول جیسی ادبی اصناف میں اردو نے ایک منفرد مقام حاصل کیا ہے غالب اقبال فیض اور منٹو جیسے ادیبوں کے تخلیقات نے اس زبان کو چار چاند لگا دیے ہیں شاعری کا انداز اردو شاعری کا انداز اور اس کے وزن و بحر اس کے وزن و بحر کا سلیقہ بہت خاص ہے اردو کے شعرا نے محبت غم فلسفہ اور سماج کے مسائل کو خوبصورتی سے بیان کیا ہے دوہری رسم رسم الخط اردو کو نستعلیق خط میں لکھا جاتا ہے جو بہت ہی خوبصورت اور دلکش لگتا ہے اردو کو دیوان دیو ناگری خط میں بھی لکھا لکھا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ زبان ہندی بولنے اور سمجھنے والوں کے لیے بھی قابل فہم ہے تہذیب اور ادب اردو میں گفتگو کا ایک خاص ادب و تہذیب موجود ہے آداب جناب حضرت جیسے الفاظ روزمرہ کی گفتگو میں شائستگی اور احترام کا عنصر شامل کرتے ہیں ترکیب سازی اردو میں ترکیب سازی کا فن بہت نکھرا ہوا ہے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو ملا کر نیا لفظ یا ترکیب بنائی جاتی ہے جو کہ بہت دلکش اور معنی خیز ہوتی ہے جیسے عکس جمیل شہر دل وغیرہ یہ خصوصیات اردو زبان کو ایک منفرد اور دلچسپ بنا دیتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہیں